हाँ मेरा नाम सुमेश कुमार झा है मैं ग्रेजुएट हूँ बी कॉम फील्ड से बी कॉम फील्ड से बी कॉम बी कॉम फील्ड में ग्रेजुएट हूँ बहेरा कॉलेज बहेरा दो हज़ार बीस से तईस

नहीं सर मुझे ये मुझे जानना था कि मैं एम बी ए करना चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए तो मुझे एम बी ए के बारे में आप डिटेल में बताएँ कि ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में मेरा पर्सेंटेज है सेवेंटी फाइव पर्सेंट ग्रेजुएशन में तो में एम बी ए में के एडमिशन के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या होता है आपके क्या है आपके कॉलेज मैं कट ऑफ

ठीक है जी और ये कट का क्या कैट कैट क्या करता हाँ हाँ कहिए सर

ठीक है सर हाँ हाँ

हाँ सही बात है सर

यानी निगेटिव मार्किंग होगी

हाँ सही बात है सर

पर सर सर सर सर सर एक्सक्यूज़ मी सर मैं आपके आप से मैं कॉलेज पर आ कर ही बात करता हूँ फ़ोन क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे से